मां कॾहिं बि तैराकी जी कोई बि ग़ैरि पारंपरिक प्रशिक्षण न वरितो आहे छोकी तैराकी मां पंहिंजे शौक़िया तौर ते कंदो आहियां पंहिंजी बॉडी खे चुस्त औरि दुरुस्त रखण जे लाइ मुंहिंजी कोशिश रहंदी आहे की मां हर हिकु ॾींहुं छॾॅए करे स्विमिंग कयां घटि में घटि पंजतालीह मिंट खां वठी करे हिकु कलाक ताईं छो की स्विमिंग करणु मुंहिंजो शौक़ु आहे मूंखे पंहिंजी बॉडी खो फिट करण जे लाइ रखण जे लाइ मूंखे स्विमिंग बैस्ट ऑपशन लॻंदो आहे छो की हुन में सॾे शरीर जी एक्सरसाइज चङी तरह थी वेंदी आहे शरीर जो हिकु हिकु अंग खे जो आहे मुमेंट मिलंदो आहे प्लस पंहिंजे शरीर जो स्टैमिना बि वधंदो आहे इन करे मां नॉर्मल तैराकी कंदो आहियां जीअं मां पंहिंजे शरीर खे हमेशह चुस्त दुरुस्त रखी सघां